सेनदेल दा माब्ला नांगौ नोंनोलाय दखानाव फैदो औ मा नाम्बार नांगौ नय नाम्बार दे लांफैदो दङ आ बाटा अ बाटाया दुइस' जाबायलै औ दुइस' दुइस' औ बारायबाय माब्ला लांफैनो नोंलाय माब्ला लांफैयो बाटा कम्पानिथ' दङ लायो दुइस'खौ लायोब्ला लादो दे आरो मा नामबावगौ

ए आमफ्राय जुथायाबो खय नाम्बार दे दे दे दङ दङ हैथ देरस'ल लानोसै देरस' देरस' देरस'

आमफ्राय ओ मा नांबावगौ मुजा नाङा मुजा मुजा गाबोन नै मुजा नांगौ ना नाङा होनदां ए मुजा नांगौ ना नाङा